बुङो खाय माबा धोरोमखौ फालियो बाथौ दोहोरोमखौ फालिसिनो माबा नो आमफ्राय ब्रह्मयालाय गुरुदेब कालिसरनसो लाबोदोंमोन ब्रह्मखौ जैग्ग सावनायखौ बे अरजिनाला जाहैबाय बाथौ दोहोरोम बेनो जाहैबाय आरो